मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिन्दी भाषा का उपयोग किया जाता है इसके अलावा हिन्दी भाषा के अलावा मालवी बुंदेली मराठी निमाणी उर्दू और सिन्धी बाघेली ये सारी क्षेत्रीय बोल है बोलियाँ हैं और भोजपुरी भी बोलियाँ बोली जाती है काफ़ी प्रकार के लोग रहते हैं जिस क्षेत्र में और एम पी में तो काफ़ी प्रकार के लोग रहते हैं और सब की भाषाऍं अलग हैं सब का रहन सहन अलग है और उन भाषाओं में अलग अलग प्रकार होने के बावजूद भी सारी भाषाओं में हिन्दी का हिन्दी हिन्दी बोले जाने का अहसास होता है